हा हा हैलो हा ॿुधाए कहिड़ो हालु आहे बसि घर में ई आहियां केॾे वेंदमि हा छा कयां हा अच्छा अच्छा छा कयूं हुते बि घर में सॼो ॾींहुं घर जा कम ऐं मुंहिंजी सस जी बि तबीअत ठीकु कोन्हे उहा बि जाम बीमारु आहे हा हाट जी तकलीफ़ थी पई थसि हा हा देखभालु करणी पवंदी आ न डॉक्टर खे ॾेखारे आयासीं ऐं दवा गोरियूं चालू अथसि छा कजे त छा किते किते हलंदीअ अच्छा अरे ॿार बि पाण ॿार बि पाण घरु में बोर था थियनि वीचारा चवनि पिया मम्मी किते हलु पर हिते छा पई कयां कल्ह महिमान उहो ई न महिमान बि आहिया हुआ टिकिया हुआ अची करे उन्हनि जी बि शेवा करणी पई वरी सस बि बीमार हाणे वरी बि वैकेशन आहे त ॿार चवनि पिया हाणे घुमणु हलूं त भले पोइ हुन ते ई निकिता खे बि चइसि न हले हा हा पाण ॿ टे ॼणां गॾु हलंदासी त वधीक ई मज़ो ईंदो अच्छा हा भले हा हा उनखां पहिरियों पहिरियों सिद्धी विनायक हलंदासीं न न न न पहिरियों असां हुते हलंदासीं पहिरियों हुते मथो टेके करे वरी थोरो सवेलु निकरंदासीं न सवेलु सुबूह छह बजे खनि निकरी हलूं या पंज बजे हा अरे पो छा आहे घुमणु ठीकु आहे भला भला साॾी यारहं बजे निकरूं हा हा मां जोरी करे तोखे चयो माएं भई साॾी यारहं हलूं पर मां समझी वियमि हाणे हा हा हा त तॾहिं जोरी करे साॾी यारहं चयो माए

हा कीअं हलूं हाणे ट्रेन में जीअं चओ ट्रेन में हलूं या गाॾीअ में हलूं जीअं चओ जीअं ॿार चवनि या हो चवनि जीअं साहिबु हा त पोइ गाॾी कराए हलंदासीं गाॾी कराए ई हलंदासीं पर हुननि खां बि त पुछेनि न भई हो कीअं हलंदी अच्छा अच्छा ठीकु आहे पोइ हा हा न पोइ अधु कलाक में अचा थी पोइ पाण में असां सभु सोचूं था घणे बजे हलंदासी कॾहिं हलंदासी ठीकु आहे हा हा हा सभु गॾजी करे पो हिकु ॿे सां हिकु ॿे सां सलाहु वठी करे पोइ इहो कयूं था सोचूं था ठीकु आहे जय झूलेलाल हा हा जी